हम किताब तऽ पढ़ने छी नहि पढ़ने छी एहन बात नहि छै पढ़ने छी रामायण पढ़ने छी रामायणमे बहुत तरहक बात भेटल अइ बहुत ज्ञान भेटल अइ हँ तखन कोनो क्लबसँ नहि जुड़ल छी एहन जे सभदिन ओ पढ़ैएके अइ जा कऽ आ या ओइ क्लबसँ हमरा कोनो एहन सम्पर्क अइ से बातसभ तऽ नहि अइ लेकिन रामायण पढ़ने छी ओहिमे तऽ बहुत तरहक विचार भेटल अइ ज्ञान भेटल अइ जेनाकि भाय भायमे कतेक प्रेम रहै छै सासु ससुरके कोनो आदर सत्कार करयके चाही केना रहयके चाही पति पत्नीके कोन स्नेह विचार रहयके चाही एहिसभके बहुत ज्ञान भेटल अइ कतेक प्रेमसँ रहयके चाही नम्रसँ विनम्रसँ केना ककरा लग कोन बात चीत करयके चाही एहिसभके ज्ञान रामायण पढ़ने छी रामायणमे एहिसभके ज्ञान तऽ बहुत बढ़िआँसँ भेटल अइ एहिमे कोनो दिक्कत नहि अइ लेकिन ई कहब जँ दोसरो कोनो किताबकेँ लगातार दिन राति पढ़ि रहल छी सेसभ नहि पढ़ै छी रामायण पढ़ै छी जखन समय भेटैए हम तऽ गृहणी छी घरके सभकाज उद्यमसभ बाल बच्चा खाना पीना सभ देखलाके बाद जे समय भेटल तऽ कनिकाल रामायण पढ़ि लै छी तऽ एहिमे ईसभ प्रेमक विचार जे छै एहिसभक ज्ञान तऽ रामायणसँ जरूर भेटैए एहन बात नहि छै जे नहि भेटैए जे राम अप्पन की रोल निभेने छथि पिता दशरथ छलखिन हेँ ओ की अपन रोल निभेने छथिन कौशल्या अपन माताके रोल केना रामके साथे निभेने छथिन एहिसभके तऽ ज्ञान बहुत बढ़िआँसँ पयने छी सुनू किताब पढ़लासँ ईसभ ज्ञान तऽ हासिल भेल अइ भाय भायके की प्रेम रहय ईसभ तऽ बहुत बढ़िआँसँ पढ़लाके बाद ईसभ ज्ञानके हासिल कयने छी एहिमे कोनो दिक्कत नहि अइ